मैं एक बार पचमढ़ी गई थी उधर पे भोले नाथ का मंदिर है बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है वो पचमढ़ी में जो मंदिर है भोलेनाथ का वो जंगल में है तो रात में हम वहीं रुके थे और रात में मेको अंधेरे से बहुत डर लगता है पर हम पूरे परिवार के साथ गए थे तो हम को जंगल में ही रुकना पड़ा तो उस दिन मेरा थोड़ा थोड़ा डर खत्म हुआ की जंगल में अंधेरे में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती और उस दिन से मैंने अंधेरे में से जो डरती थी उस डर पे काबू पा लिया